अ हैलो शाह् होर बोले दे हां जी अच्छा शाह् जी अ'ऊं आर्चर दा ओनर बोलै ना जेह्ड़े मेरे श्रीनगर सेब दे बूह्टे न अपने न ओह् बाग जेह्ड़ा ओह् तुसें पिछले साल लैते हे सेब सेब दियां गड्डियां भरियां हियां अदूं तुसें मेरे शा ते तुस सनाओ ते तुसें इस बारी के सेब केह्ड़े लैने जां नेईं लैने हैन अच्छा ते तुसें इक गल्ल सनाना अ'ऊं के साढ़ै जेह्ड़े सेब न ओह् इस बारी बड़े शैल होए दे न ते इ'यां रेट जियां तुसें पिछले साल लाया पिछले साल जि'यां बड़े सारे सेब गंदे गे दागी गै हे पर इस बारी खर्चा बड़ा होआ उं'दे पर रेट इ'यां थोह्ड़ा ठीक गै लग्गना फ्ही तुसें इस बारी इस बारी तुसें ना थोह्ड़ा मैंह्गा लग्गना शाह् जी नेईं नेईं माल बिल्कुल ठीक ऐ ओह् कोई चक्कर नेईं ऐ ओह्दे च कोई कंप्लेन नी औंदी पर होना थोह्ड़ा मैंह्गा ऐ माल बिल्कुल शैल ऐ तुसेंई पैकिंग आपूं करना पौनी पौंदी असें खाल्ली पूरे बाग देने तुसें तुआरने न तुं'दी लेबर अपनी होनी सर फ्ही हां ते सनाओ फेर किन्ने मै किन्ने पैहे देई उड़गा तुसें बूह्टा स्हाब करी लैओ दो सौ बूह्टा लग्गा दा इक बागै च हां जी पूरा पूरा देना अद्धा थोह्ड़ी देना पिछलै बारी पंजे लक्खै होई ही पर इस बारी पंजे नी ना बननी क्हानी पंजे बड़ा मुश्कल ऐ हां बड़ी मेह्नत होई दी खर्चा बड़ा होए दा इन्नी गुत्थियां इ'न्ना हारा तुसें आपूं पता किन्ना खर्चा होंदा सेब उप्पर दवाइयां सुट्टनियां उप्परा फिर उ'नेंगी बचाना बी पौंदा पक्खरु शक्खरू तोते खाई उड़दे बगैरा उं'दे शा बचाने आस्तै फिर लेबर रक्खना पौंदी बागै च उं'दी हिफाजत करनी

इस बारी सर कोई अट्ठ लक्ख रपेआ कन्नै बननी क्हानी

अट्ठ लक्ख रपेआ देई ओड़ेओ तुस ते बाकी थुआड़ी लेबर आपूं ते गड्डियां गड्डियां तुस अपनियां लैंदे आएओ हां ते ओह् अपनियां लैंदे आएयो दे बाकी लेबर शेबर अपनी थुआढ़ी होनी ऐ असें खाल्ली तुसेंगी बूह्टे देने न बाग जेह्ड़ा तुसें ते सेही ऐ फेर ते तुस पेमेंट मिकी साई सुई देई छुड़ो कोई लक्ख खंड रपेआ नी शाम्मी आ ते फेर मैं बुकिंग रक्खी ओड़ा थुआढ़ी नेईं ते इत्थे गाह्क गाह्क बड़े आवै दे न बाकी हां ते फ्ही अगर कोई दिक्खो ना हून अट्ठे थोह्ड़ी मेरी डील होई दी ते बाकी कोई दस्सै आई गेआ ते फ्ही मै ते देने गै न अगर मेरी थोह्ड़ी होई दी होग साई होई दी होग फेर कोई चक्कर नी ऐ हां कि तुस साढ़े पराने गाह्क न फ्ही